हमारे यहाँ सब से ज़्यादा प्रसिद्ध है कान्हा नेसनल पार्क और यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी देखने पर्यटक के लिए आते हैं और बहुत ख़ुश हो कर जाते हैं यहाँ पर बाघ शेर हिरण बहुत सारे तरह के पक्षी पशु पाए जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है प्रति व्यक्ति दस से पन्द्राह हज़ार रुपये में पूरा पर्यटन यहाँ का घूम सकते हैं